आमची गोंयांक खुबशीं देवळां आसा पयलीं सांगपा म्हणल्यार कामाक्षी देवूळ शिरोड्या दुसरें लइराईलीचें देवूळ आणीक वो हांगा आमचें मार्सेलाक सातेरीचें देवूळ आणीक म्हाड्डोळा म्हाड्डोळा म्हाळशेची देवूळ अशी खुबशीं देवळां आमचे कडेन गोंया आमची गोंयां आसात तशेंच तशेंच सुजयदुर्गा फोंडा हेय देवूळ आसा तें देवळांक लोक खुबशे पर्यटक खुबशे लोक आमचे दर्शना लागोन येता दर्शन घेता आसतना ते आपले घेवन आपले कोण कोणी आपले भुरग्यांक लागोन आनी किद्या लागोन अशें कारणानी कसलेय मागणी करून येत येतात आनी तेंची ती मागणी पूर्ण जातरीत ती गोंयाक दिवपा लागोन येता गोंयाक दितरी तेंची मागणी पूर्ण जाले म्हणटगीर ती परतून वता आणी परतीय आनी कोणाकूय सांगता अशें की हे देवीक हांवें मागणी केल्ली म्हागे भुरग्याक आसताले तें देवीक आमी मागणी केल्ली त्या त्या बरें जालें अशें सांगोन लोकां आनी अशें वाडयता आनी लोक अशे खुबशे लोक परतू परतून गोंयांत देवळां पोवपाक येतात आनी आमची देवळां हांयें सांगली तितलींच न्ही आनीकूय देवळां आसात ल्हान ल्हान देवळां मोटी मोटी देवळां अशीं आहा देवळां पूण ते सगळे लोक आमचे लोक दर्शना येतात तेन्ना पर्यटक येता गोंयकारय येता आनी भायले लोक म्हण किदें थोडे थोडे भायले लोक सुद्दां अशे हिंदू धर्माचेर देवळांनी दर्शना येतात आनी ती खुबशी खूश जीवून वयतात आणी सांगपाचो प्रयत्न म्हणल्यार आमचे देवस्थानय जें आहा पय तें आकर्शक अशें जावन ते लोक येतात आणीक तेंचे बरेय जाता अशें म्हणटात आनी आमचें आमी कांय अशें ना आहा आमी देवळांनी वयतरी देवा कडेन मागतरी आमची मागणी पूर्ण जाता म्हणून आमी विचार करून सगळ्यांकूय सांगतात चला अशेंच देवूळ आहा अशेंच मागणी आहा अशेंच तर मागून घेयात सांगून लोक मागीर चड आनीक भोंवतात ओके गो कितें जालें